फूलके गाछ रोपलिए थल्ली काटिकऽ अरहुल लागलए गुलाबके थल्ली काटिक रोपलिए गुलाब लागलै आम रोपलिए आमके अथी किनकऽ रोपलिए कलम तहन ओ रोपलिए तऽ ओ लागलै तुलसी रोपलिए उखाड़ि बीया छींटक तऽ ओ जनमलै की कहै छै कठहरक गाछ रोपलिए अथी आम अइ आमके गाछ रोपलिए तहन फ़रलै कठहरक गाछ रोपलिए कठहर फ़रलै अरहुलक गाछ रोपलिए गुलाबक गाछ रोपलिए काटिक ठल्ली काटिक ईसभ काटि काटि रोपलिए तऽ लागि गेलै सभ अरहुल फूल अरे